तव्हां पटेल होटल जा मैनेजर था ॻाल्हायो मां चेतना ॻाल्हायां थी मां तव्हांजे होटल मां कढ़ी चांवर दालि बिह बसर ॾह फुलका घुराया हुआ त जेको मां खाधो घुरायो उहो उहा ग़लति निकितो आहे ॿ डॿो घुराया हुआ हुन मां हिक ॾबो आयो आहे